जेकी सिंधी कोमु आहे सिंधी जात आहे उहा ॾाढी हिलिणी मिलिणी हूंदी आहे ॿीं जात वारा हुजनि पंहिंजी जात वारा हुजनि उहो भेदभाव कोन कंदा आहिनि हिली मिली करे ई हलंदा आहिनि जेका मर्द ॿाहिरि धंधे ते वापारी ते हूंदा आहिनि ॿीं जात वारा हुननि सां मिलंदा आहिनि कंदा आहिनि गॾु में वापार कंदा आहिनि पर भेदभाव कोन कंदा आहिनि भई ही ॿीं जात वारो आहे त असांखे धंधो कोन करिणो आहे हिली मिली करे पंहिंजे धंधे खे हीअं वधाईंदा रहंदा आहिनि ऐं घर जी लेडीस हूंदी आहिनि पासे में अॻरि कोई बि जात वारो अची रहंदो आहे हुन सां बि इअं हलंदी आहिनि ॼण सिकु प्रेम प्यार सां असां सिंधिनि खे को बि का कंहिं सां कोई जात हुजे धर्म हुजे भेदभाव कोन आहे मिली जुली करे हिन संसार में हलिणो आहे ऐं असांखे पंहिंजे नंढनि ॿारुनि खे बि इहो सेखारिणो आहे कि भेदभाव कोन करिणो आहे आसांखे गॾिजी मिली करे त्योहार ॿीं जात हुजे पंहिंजी जात हुजे मिली करे गॾु में गॾु असांखे रहिणो आहे ऐं असां हर हिकु पा जेको बि प्रोग्राम थींदो जेको बि त्योहार थींदो गॾिजी मिली करे मल्हाइण मल्हाइणो आहे पर भेदभाव कोन करिणो आहे